हम खुशी रेस्टुरेंटसँ बाजैत छी अहाँकेँ जे हम आर्डर देने छलहुँ से आर्डर हमरा कोनो वजहसँ अहाँ लेट कए देलियै आबयमे ताहि वजहसँ हमरा ओ आर्डर कैंसिल करय पड़लै ओ हमर जे पैसा अहाँकेँ हम पेड केने रही ओ पैसा हमर केना वापस एतै ओ पैसा हमरा हमरा रिफण्ड कए दिअ जाहि कारण हमरा हम अहाँकेँ आर्डर देने रहहुँ इएह कारण हम अहाँकेँ हमरा रिफण्ड कए दिअ पैसा बाँकी दोसर जगहसँ हम आर्डर कए लैत छी